हॅलो सान्वी ट्रांस्पोट हांवें तुमचे कडेन टॅक्सी बुक केल्ली पावणे तिनांक खातीर रमेश म्हणून ड्रायवर आसलो पूण तो अजून म्हणसर येवंक ना ताका फोन केल्यार तो फोन उखलना म्हाका हांगा फ्लायट आसा वास्कोच्यान ताच्या खातीर म्हाका लेट जातालो म्हणून ताका फोन केल्यार तो फोन उखलना तुमी आता कितें करता म्हाका एक दुसरी टॅक्सी धाडटा कित्याक म्हाका अर्जंटली वचपाक जाय कित्याक आता फ्लायट समज चुकत जाल्यार रिफंड सगळो तुमकां करचो पडटलो आनी म्हाका अर्जंट मिटींग आसा फुडें समज ती चुकत जाल्यार म्हाका लुकसाण जातलो तर तुमी कितें करतात मात्शे बेगीन पळयात आनी सांगा म्हाका नाल्यार म्हाका दुसरी टॅक्सी बूक करपा जाय